अभी अभी हम लोग समस्तीपुर ज़िले के वासी हैं समस्तीपुर में हर्पुरवा पंचायत यहाँ हमने देखा है कि हमारे ज़िले के अन्दर और अग़ल बग़ल के ज़िलों में भी पुरानी सारी विलुप्त होती जा रही है जैसे मोटे अनाजों कि खेती में मरुआ स्वामा काउनि शकरकंद वग़ैरह वग़ैरह जो है सो विलुप्त होते जा रहा है पहले हस्तकला के रूप में बाँस के उपयोग से टोकरी शो डगरा वग़ैरह वग़ैरह जो है साधन बनता था अब प्लास्टिक जो होने से यह सारी बातें विलुप्त होती जा रही हैं यह यह सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं इस पर भारत सरकार का कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए जिससे कि यह पुरानी कला है विलुप्त ना हो यह जो भी